जय झूलेलाल अॼु जे गाननि ऐं जूननि गाननि जो अंतर आहे त जूननि गाननि में जेके पहिरीं मीनिंग हूंदी हुई उहो पाण खे सुठी लॻंदी हुई अॼु जा जेके गाना आहिनि उन में खाली धूम मची पई हूंदी आहे